हैलो दोस्तो में अज्ज तुसेंईं मेरा अज्ज दा टाॅपिक ऐ जे इरादा ओह् ऐ टेक्नोलॉज़ी दे बारे च टेक्नोलॉजी च चेंज टेक्नोलॉजी च चेंज़ कि'यां होई कुत्थां शुरू होई केह् होआ सारें कोला पैह्लें तां जेह्ड़ा अज्ज दा जेह्ड़ा अज्ज थमां पैह्लें कोई उन्नी सौ न्हत्तर स्हत्तर बिच टेक्नोलाॅज़ी बगैरा नेईं ही ते सारें कोला पैह्लें जेह्ड़ा आया ता इक्क नोकिया फोन जेह्ड़ा ओह् बड़े ग्रांऽ बिच तां मेरे कश ऐ निं हा कोई शैह्रें बिच कुसै कुसै बंदे कोल होंदा हा ते ओनै ओह् शुरू कीता कम्म ते ओह्दे कोला बाद आ स्तै आस्तै टेक्नोलॉजी बधदी गेई जि'यां उस टाईम नोकिया दा फोन हा ओह्दे कोल बाद आस्तै आस्तै बंदा बगैरा बड़े हारे

जि'यां में अठमीं पढ़दा हा तां उस टैम नोकिया बगैरा फोन होंदे रेह् होंदे हे ते इस टैम ओह्दे कोला बाद भी आस्तै आस्तै जि'यां नोकिया दे बाद कार्बन आया कार्बन दे बाद फोन सैमसेंग जे टू फोन नि'क्का फोन चलेआ जेह्दे कोला बाद प्ही आस्तै आस्तै बड्डे बड्डे फोन जिं'दी रैम जादा जिं'दे कैमरा प्रोसैसर जादा ओह् हैंग निं मारदे हे हून तां अग्गै प्ही ओह्दे कोला बाद में दिक्खेआ हा इक्क बड्डा फोन जेह्ड़ा बड्डा तां ओह् इस टैम दे बिच दिक्खे जा तां आईफोन प्ही ओह्दे कोला बाद जेल्लै लेपटॉप लेपटॉप दे बी बड़े अलग अलग किस्म दी टेक्नेलॉजी दे औंदे न ते ओह् कंपनियां बी बड़ियां हारियां रिच होंदियां प्ही कंप्यूटर नै ओह्दे बिच बड़ा किश इंस्पैक्ट कीता ते अपनी लाईफ बिच में एह् यूज़ बी कीते न ते में कंप्यूटर बगैरा दा डिप्लोमा बी कीता